बैसो गोरा एबा राद्रायनाय सुबुंफोराबो खेला गेलेनो हाखाया मानोना बैसो राद्रायोबा देहाया दुरबल जालाङो मिदिल बैसोखौ लायोबा जों एबा गेजेर बैसोखौ लायोबा सुबुंफोरा जोलुर जोनाय बल गेलेनाय खाबादि गेलेनाय बेदमिन्टन गेलेनाय बेफोरखौ गेलेयो आरो बांद्राय बैस बैसोनि बारा बैसो जाद्रायनायफोरा टेबोल टेनिस फल खेराम गावनाय तास गेलेनय बेफोरखौ गेलेनो मोजां मोनो आरो मानोना बेफोर गेलेनायाव जोंहा बोलो गारनाङा जायो बोलो गारनाङा जायो आरो बेफोर गेलेनायाव जों टाइम फासबो खालामनो हायो बैसो राद्रायनाय सुबुंफोरा गेलेनो थाखाय बलिं बल फल गावनाय आरो खेराम गेलेनाय तास गेलेनाय ज' ज' जिरायनानै बेफोरखौ गेलेयो आरो बैसो राद्रायनाय सुबुंफोरा